सिगाङाव लानाय सावगारिनि हार्ड कपियाथ' दङ मानो होनबोला बै समाव फट'खौ जोङो मानो लायो फट'खौ जोङो जेन उनाव नायसन्नो थाखाय गोसो जोङो उनाव गोसो खांब्ला नायनो थाखाय जोङो फट'खौ लानाय जायो बिनिखायनो जोङो सिगांनि दिनावहाय बांसिन जोंहा एनड्रइड मबाइलबो गोयैलाय जोङो फट'खौहाय हार्ड कपि सुखांनानै लानाय जायोमोन आरो दानि जुगाव जोङो नायोब्ला दायो मबाइलनि जुग दायो जोङो गोबां बिदिनो जोङो सेभ खामनानै दोननो हायो मालाबा समाव फननि फना गाज्रि जाब्ला बिदिनो खायफा सावगारिफोरा बिदि गोमानायलाय जोङो बे गावाइनि जिथु ससेल मेडिया जोङो जिखौ बुङो फेसबुक बा इनस्टाग्रामफोराव जोङो आपलड खालामनानै दोन्नो दोननानै दोननाय जायो आरो उनाव नायफिननो होनबाला जोङो बिनिफ्रायबो नायफिननो हायो बिदिनो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो दानि जुगावहाय बिबायदि खामानिखौ बाहायो मानो होनबाला हार्ड कपियाबो मालाबा समाव गोमायोब्ला बिदिनो फेसबुकफोराव आपलड खालामबाला गोबां उन उननि समावबो नायनो होमबाबो थायो होन्नानै मानसिफोरा बिदिनो थह आंबो सानो खि सिगांनि दिन आरो दानि जुगावहाय गोबां बेबायदिनो दिफ्रेन्स दं जोंनि सान्नाय हनाय फट'खौ लानानैबो मानो होनबा सिगांनि दिनावहाय नेसारेल दङोमोन फट' लानायावहाय आरो दानि जुगाव जोङो गोबां दिफ्रेन्सखौ जोङो नुनो हायो गोबां फट'खौ जोङो बा सावगारिखौ जोङो जि फनफोरनिफ्राय लायो गोबां बिदिनो इडिट खालामनो हायो आरो बिदिनो जोङो जिथु डिजिटेलाइस इन्डिया जानानै दङ दायो थह बेयावहाय जोङो मा गोबां फट फिल्टारसफोरबो जोंहा ओंखारबाय आरो जोङो बिजोंबो जोङो लानो मोजां मोनो थह अब्लाबो जोङो कम्पेयार खामनानै नायोबोला सिगांनि दिन आरो दानि दिनाव हार्ड कपि बांसिन मानसिफ्रा बाहायो आरो दानि ओह मुगायाव बांसिन मानसिफ्रा सब कपि सावगारिखो बाहायनाय जायो